राजस्थान में सभिनी धर्मनि जा माण्हू हिकु ॿिए सां मिली झुली रहंदा आहिनि हिकु ॿिए जी इज़त कंदा आहिनि हिकु ॿिए जो हर हाल में सहयोग कंदा मदद कंदा आहिनि किथे बि कंहिं बि ॻाल्हि में का बि मदद घुरिजे त हिकु ॿिए जे हो धर्म जो ॾिसी करे मज़हब खे ॾिसी करे न कंदा आहिनि उहो पड़ोसी धर्म समुझी करे कंदा आहिनि जीअं त सभु त्योहार मिली करे कंदा आहिनि ईद में सभु हिकु ॿिए वटि वञी करे ईद मुबारक कंदा आहिनि त चेटीचंड ॾींहुं सभिनी जुलूस ते दर्गा जे ॿाहिरां मिली करे सभु चेटीचंड जे जुलूस जी आज्याम कंदा आहिनि हुन खां सवाइ ॾियारी होली सभिनी में धार्मिक प परिवर्तन में सभिनी धर्मनि जे ॾींहंनि माण्हू मिली करे त्योहार मल्हाईंदा आहिनि ईसाइनि जे क्रि क्रिश्चन ॾींहुं क्रिसमिस जे ॾींहुं ते ईसाइनि सां गॾु हिंदू मिली करे चर्च में वेंदा आहिनि ऐं हिंदू दर्गा में बि वेंदा आहिनि ऐं मुसलमान बि उन्हनि जी आज्या सुठी तरह कहिड़ो बि त्योहार चाहे महावीर जयंती हुजे चाहे चेटीचंड जो जुलूस हुजे जेतिरा जुलूस उतां दर्गा जे ॿाहिरा निकिरंदा आहिनि उन्हनि सभिनी जी आज्या दर्गा जा खाध में कंदा आहिनि